اتر پردیش میں لوگ اپنے تہذیبی ورثے کا جشن مختلف طریقوں سے مناتے ہیں جن میں شامل ہیں مذہبی تیوہار اتر پردیش میں مختلف مذہبی تیوہار جیسے کہ دیوالی عید ہولی اور رام نومی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں ان تیوہاروں کے دوران خصوصی رسومات پوجا اور خوشی کے لمحات شامل ہوتے ہیں ثقافتی میلوں اور جشن ہر سال مختلف ثقافتی میلوں جیسے کہ کانپور کی رام لیلا وارانسی کا دیوالی میلہ اور علی گڑھ کا عید کا جشن بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے جہاں مقامی موسیقی رقص اور روایتی کھانے شامل ہوتے ہیں روایتی فنون اتر پردیش میں کلاسیکی موسیقی اور رقص جیسے کہ کتھک کی بہت اہمیت ہے یہ فنون مختلف تقریبات اور میلوں میں پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعہ تہذیبی ورثے کو زندہ رکھا جاتا ہے ہنرمندی اور دست کاری اتر پردیش کی مشہور دست کاری جیسے کہ جھانسی کے تارک مینا الہ آباد کے چکوری اور بنارس کے سلک سلک کپڑے بھی تہذیبی ورثے کا حصہ ہیں ان کو مقامی میلوں اور بازاروں میں فروخت کیا جاتا ہے تاریخی مقامات اتر پردیش میں تاریخی مقامات جیسے کہ آگرہ کا تاج محل فیروز آباد کے قلعے اور وارانسی کے گھاٹ بھی تہذیبی ورثے کا جشن مناتے منانے کا حصہ ہیں یہاں سیاحتی سیاستی دور اور ثقافتی پروگرام بھی منعقد ہوتے ہیں یہ تمام سرگرمیاں اور تقریبات اتر پردیش کے لوگوں کی ثقافت تاریخ اور روایات کو زندہ رکھتی ہے اور اس کے تہذیبی ورثے کا جشن مناتی ہے